हाँ जी भाई साहब बताइए वो किसने राकेश जी ने भेजा है क्या आपको मैंने उनको बोला था कि सीढ़ियों का काम करवाना है ठेकेदार जी से मेरी बात हुई थी अच्छा तो उन्होंने भेजा है आपको अच्छा अच्छा भैया मुझे मेरे है ना छत के लिए टेरेस के लिए मुझे सीढ़ियां बनवानी थीं तो मैंने उनको बताया था जो भी काम है तो एक बार आप देख लो काम हाँ तो अभी आप आए तो हो घर आज तो अभी अभी देख लो आप जी जी जी और भैया इसमें क्या कितना क्या खर्चा आएगा वो भी मुझे बता दीजिए मतलब क्या क्या अच्छा अच्छा अच्छा और उसमें क्या समान वगैरह जो लगेगा वो बता दो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो भैया मैं ये पूछना चाह रही थी ये सारा सामान आप ले आओगे या मुझे मंगवाना पड़ेगा क्या कैसे करोगे आप अच्छा अच्छा अब अगर आप मुझे ये पूरा समान लेकर आओगे तो कितने में पड़ जाएगा ये अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो मेरा पूरा खर्चा कितने तक का आ जाएगा अच्छा भैया मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये बताओ मेरे ना पंद्रह तारीख का देखो घर में कार्यक्रम है तो मुझे दस तारीख तक है ना ये सीढ़ियाँ जो हैं तैयार चाहिएं टेरेस की तो मुझे टेरेस की सीढ़ियाँ आप दस तारीख तक बनवा के दे दोगे काम खतम करके दे दोगे अरे भैया ऐसे मत करो देखो पंद्रह तारीख के मेरे यहाँ कार्यक्रम है मुझे उससे पहले मेरे घर का काम पूरा ये करवाना है सीढ़ियों का काम पूरा करवाना है क्योंकि फिर देखो और भी काम होते हैं अब अगर आप सीढ़ियाँ बनवाओगे तो उसके बाद मुझे पानी से तराई वगैरह भी करनी पड़ेगी तो और भी चीज़ें होती हैं साफ़ सफ़ाई करनी पड़ेगी देखो महमान आते हैं घर में तो आप जल्दी से जल्दी ये सीढ़ी बनवाने की ना कोशिश करो अच्छा तीन दिन में तैयार करोगे आप हैं अच्छा अच्छा अच्छा तो ये जो सीढ़ियों का जो बनाने का समान का जो मा माल है वो आज ही ले आओगे आप कि कब लेकर आओगे मैं तो हाँ मैं यही बोल रही हूँ कि आप तो ना कल से शुरू कर दो ये सीढ़ियों का काम कल सवेरे आ जाओ आप और सामान आप खुद ही ले आओ देखो मेरे पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि मैं ये सीमेंट वगैरह लेकर आ पाऊँ तो आपको पता है सीढ़ियाँ बनानी हैं टेरेस के लिए कितना क्या माल लगेगा कितना आएगा तो आप अपने हिसाब से ले आओ है ना और जो भी रहेगा फिर वो तो उसके बाद में अपन देख लेंगे और आप मुझे ये तो तीन दिन में है ना सीढ़ियों का काम खतम कर के दे दो आप तो आप कल आ जाओगे ना सुबह सुबह जल्दी

ठीक है भैया ठीक है तो फिर आप कल आ जाओ है ना और कल से काम शुरू कर दो आप ठीक है भैया ठीक है धन्यवाद